जय झूलेलाल मुंहिंजो नाल नालो दिनेश जादवानी आहे मूंखे तव्हां सभिनी जे साम्हूं हिकु ॻाल्हि रखणी हुई की मां हिमालय जी एलोवेरा फेसवॉश वरितो हुयो मूंखे थी वियो हुन ॻाल्हि खे वठी करे बि घटि में घटि छह महीना हाणे तव्हांखे हीअ ॻाल्हि ॿुधाया की मां छह महीने खां इहे एलोवेरा जो जेको प्रोडक्ट आहे फेसवॉश उहो यूज़ करण करो करण कयो आहे मां त मुंहिंजो इहे तव्हांखे चवणो हुयो की भई मां उहो प्रोडक्ट पहिरों त छो वरितो हुन करे वरितो छो त एलोवेरा तव्हांखे सभिनी खे जीअं ख़बर आहे भई तव्हांजी स्किन खे सू स्किन जे लाइ हूंदो आहे तव्हांजे तव्चा जे लाइ सुठो हूंदो आहे त उन हिसाब सां मां वरितो हुयो ऐं तव्हां मञदा न बट जॾहिं खां मां हो वरितो आहे उनखां पोइ मुंहिंजी स्किन एतिरी चमकण लॻी आहे ऐं सॼा मुंहिंजा जेका बि फेस जा इशूज़ हुआ स्किन जा इशूज़ हुआ हूअ सॼो सभु सोल्व थी विया आहिनि हाणे मुंहिंजी स्किन हिकदमि साफ़ थी ॾिसण में अचे ऐं हिकदमि क्लीन थी ॾिसण में अचे त मां हिन करे तव्हां सभिनी खे उनखे रिकमैंड कंदमि ऐं रिकमैंड करण जो ॿ ॿ मेन आहे हिकु त उहो प्रोमिसिंग प्रोडक्ट आहे ॿियों हुनजी अवेलबिलिटी बि सुठी आहे ऐं टियों अ उहो प्रोडक्ट एतिरो महांगो बि न आहे त सभु असांजा भाउरु भेनरुनि बि अफॉड था करे सघनि ऐं हीअं न आहे भई मूंखे कुझु उहो प्रोडक्ट खे हुनजी तारीफ़ करे मूंखे कुछ मिलंदो बट मां पंहिंजो हिकु सजैशन तव्हांखे मुंहिंजो हिकु एक्स्पीरियंस मां तव्हां सां रखां थो ठीकु आहे जय झूलेलाल